हांवें मारुतीची गाडी घेतिल्ली घेतना म्हाका फायव्ह यर्स एक्सटँडेड वॉरंटी दिल्ली तांणी आनी सांगिल्लें रोड्सार असिसटंट आसतलें म्हणून पूण एक दीस आमी खंय वतालीं तेन्ना वाटेरूच गाडी बंद पडली गाडी बंद पडली आमी पॅनीक जालीं खूब पॅनीक जालीं आतां कितें करचें कांयच कळना जालें मागीर आमी मारुतीची आमकां याद जाली रोज सा रोड सायड असिसटंट आसा म्हणून तांकां कॉल केलो जाल्यार पयलीं म्हणल्यार तांणी कॉल कसोच घेतलो ना मागीर खूब कॉल करून करून तांणी फोन घेतलो फोन घेतकच येता म्हणून सांगलें येता म्हणून सांगलें पांच मिणटां जालीं धा मिणटां जालीं अर्द वर जालें तरीय हांचो पत्तो ना परत फोन केलो परत फोन तो करतकच सांगूंक लागले येता म्हणून मागीर ते लास्टाक एका वरान सुमार आयले इतलो वेळ आमी तळमळे काडले थंय तरमळे काडले भुरगीं आशिल्लीं धाकटीं तरीय तळमळे काडटा थंय उदक सुद्दां नाशिल्लें आमचे कडेन पिवपाक आनी सायडीक दुकानां सुद्दां नाशिल्लीं तरीय आमी काडले तशे मागीर एट लास्ट एका वरान ते आयले एका वरान येतकच तांकां गाडयेचो प्रॉब्लम कितें आसा तोच कळना जालो ते आपयता हाका फोन करता ताका फोन करता कोणाकूच कळना जालें लास्टाक मागीर आमी कितें केलें टॅक्सी गाडी केली आनी गेलीं घरा